ओ खौरां बिजोंखौ आङो फ्राय गावनि बिमानि राव बाहायो बर' रावाव बाहायो बर' रावजोंनो बांसिन आं खौरां बिजोंखौ नायो बे इंग्लिस बा हिन्दि मोननैसे निउस पेपारखौ आं फरायो दा गावनि बर' बिमानि रावानो साबसिनै खौरां फोसावनायनि मोनसे मेडियाम होननानै आं सानो दा बे हिसाबै जाय जायगायाव बेनि रावा बांसिन सोलियो बे रावजोंनो गोनां गोनां खौरांफोरखौ जों फोसावनांगौ जोंनि बे बडलेण्ड ओनसोलाव बा कक्राझार ओनसोलाव जों बर' बर' रावजोंबो गोबां निउसफोर दंसै बड'सा इंखं दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जों लकेल खौरांफोरखौ जों मोननो हायो